हाथुराया जेरावबो सोलियो माने ओरैनो जिकुनु दोनायाव सलिजोबो माने बे हाथुराया जाहैबाय गोनांथार न' लुब्लाबो हाथुरा नङाबा जाया बा अन्थाइ देख्रुबब्लाबो हाथुरा आरो माबा मोनसे नोङो खामफ्लाय दोनायब्लाबो हाथुरा नांगौ गाजोल दोनो आरो जिकुनु माबा मोनसे थिं दोनोब्लाबो बे हाथुरा नांगौ गासैयावबो बे हाथुरा नङाबा जेबो जाया आरो दा बेनिखायनो हाथुराया गोनांथार जोंनि थाखाय